हाँ मैम नमस्ते बताइए आपको क्या चाहिए बोल रहे थे कि आपको क्या चाहिए नमस्ते नमस्ते आपको क्या चाहिए मैम हाँ मैम मेरे यहाँ अच्छा क्वालिटी मिलेगा आपको जैसे वेराइटी चाहिए जैसा खाना चाहिए आपको जैसा भी चाहिए फ्रेश मिलेगा आपको जैसा लेना है आप बताइए क्या चाहिए आपको और क्या चाहिए मैम

देखिए मैम मटर पनीर जो है वह यह अस्सी रुपया प्लेट है और आलू भुजिया है जो की वह साठ रुपया प्लेट है लेकिन फ्रेश मिलेगा मैम आप आप मतलब पैसा अगर देंगी तो आपको खाने में मतलब बढ़िया मिलेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा हाँ तो आपको मैम मेरे यहाँ खाना आपको अच्छा मिलेगा कोई शिकायत नहीं मिलेगी अगर आपको खाने में कोई भी शिकायत होती है कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमको बता सकती हैं तो आपको खाना अच्छा मिलेगा बढ़िया मिलेगा बेस्ट खाना मिलेगा मेरे यहाँ

कितने लोग हैं आप लोग अच्छा ठीक है तो आप ठीक है आप छः लोग को क्या क्या चाहिए बस मटर पनीर चाहिए

और हाँ हाँ हाँ अच्छा ठीक है कि हाँ मैम पूरा आपको पूरा खाना मिलेगा हाँ तोरो आप वेट करिए और हम अपने कस्टमर से भिजवाते हैं आपको खाना और कोई सेवा चाहिए मैम मेरे यहाँ तो मेरे यहाँ तो चिल्ली पनीर यहाँ की फेमस है और भी डिश है पेपर ढोसा हुआ और उसके बाद मशरूम है आपको चाहिए क्या आपको जो खाना है आप बताइए मेरे यहाँ का बहुत फेमस फेमस है जो भी आपकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए आप क्या खाना पसंद करती हैं आपको क्या खाना है चिल्ली पनीर भी वही एक सौ बीस रुपये प्लेट है मैम अरे चलिए मैम बताइए इतना मेहनत लग रहा है इसको बनाने में और उसके बाद वह करने में चलिए आपके लिए कुछ कम कर देंगे हम हाँ तो उसी ठीक है मैम मेहनत तो लगता है बनाने में पूरा बताइए इतनी गर्मी में क हम लोग काम करते हैं आप फ़िर भी चलिए आपके आप पर डे की कस्टमर हैं तो ठीक है आपके लिए थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे ठीक है मैम नमस्ते मैम हम भिजवाते हैं कस्टमर से ठीक है